हलो आपके साढ़े तीन सो तो वहाँ तक के थे और उससे आगे फिर आपके चार सौ चालीस रुपये हो गए चार सौ चालीस अरे यार क्या बात कर रहे हो यार तुम अरे यार कहाँ से दारू पी रखी है मैंने सीधी गाड़ी चल रही है और कैसे गाड़ी चला लें अरे तो भाई विंडो ऐसे चलती रोड पर विंडो खोलोगे तुम तो भैया ऐसे तुम यार विंडो खुलवाओगे हमारे कोई लग ना जाए तुम्हारे संग बालक हो

अरे तो यार फाइव इस्टार होटल में थोड़ी बैठा हूँ गाड़ी में बैठा हूँ वही हिसाब से गाड़ी मिलेगी अरे तेरी और जितना जा हिसाब से पैसा दिया वही हिसाब से तो गाड़ी होगी भैया अरे यार कितनी तो प्यार से गाड़ी चलाई है तू नौटंकी ना कर अब यार अभी मतलब इतनी बढ़िया तो लैके आया हूँ यहाँ तक छोड़ दिया मैंने तो तो भाई यार सीधी बात है मैंने तेरे को बैठाया है और छोड़ दिया है अब तू क्यों चिकचिक बाज़ी कर रहा है पेमेंट कर नहीं भाई मेरे पास तो ऑफलाइन है ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है ऑफलाइन चाहिए मेरे को तो कैस चाहिए अरे यार यह क्या मतलब है तो कैस नहीं है तो भाई बैठता फिर गाड़ी में बैठता क्यों है जब कैस नहीं है तेरे पास अरे यार ऑनलाइन ज़रूरी थोड़ी है हर कोई आदमी ऑनलाइन ही लेगा अरे या यार क्या मतलब अजीब ही आदमी है तू बैठ ऐसी बैठ गया तू अरे क्यू आर लग रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है भाई सारे क्यू आर चालू हों कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है अब मेरे को तो ऑफलाइन चाहिए अब समझ में आया अरे ना ना मो भैया ना ना मो मोए मोए मोए यह कछु ना करना तू कैस देदे सीधी मैं जेब में धराँगा और जान दे भैया दूसरी गाड़ी आने वा अरे यार कावा क्या यार चलो ठीक है अब यार करो यार ऐसे थोड़ी ना होता है आए कहाँ से फिर ऐसा करो आप किसी दुकान यह सामने दुकान वाले को कर दो ऐसा करो अरे यार अब अब कर दो यार तुम जो करो वह तो करो यार अरे यार दूर की बात नहीं है बात बात की होती है ऐसे थोड़ी ना होता है तब भाई साब इतनी बढ़िया तरीका से गाड़ी चलाई है मैंने और तुम ऐसी बात कर रहे हो ठीक है सर ठीक